हलो हँ सर बज बाजिऔ ठीक छी हँ सर बाजिऔ की हाल छै ठिक छै सर कहिऔ किएक फोन केलियै कनी

बहुत बहुत धन्यवाद सर नहि सर हमहूँ बहुत मेहनत करबै हमहू चाहै छियै ने हमर बिहारके नाम कतौ विश्वस्तरपर नाम होइ जे नहि बिहारो के खेलाड़ी है एतऽ ई मुकामपर पहुँच सकै छै हँ सर करिऔ कोशिश जे हम भए जइयै हमरो बहुत मनोकामना अइसब पर

हँ हँ हँ

नहि सर गार्जियन तऽ घरमे छै लेकिन हम खूब मेहनत करबै सर हमरा अपन परिवारो लए बहुत किछु सोचनाइ छै अइ सब बारेमे हँ सर कोशिश करिऔ जे अहाँ हमर नाम आबि जाइ हमहूँ चाहबै जे हमर बिहारके नाम आगाँ तक उँच होइ हँ हँ नहि सर हम पैसा कौड़ी किएक लेबै अइमे हमरा एखन ककरोसँ मदति नहि चाही अपने खुद बलबूते सबटा किछु करबै सर हँ हँ देखिऔ सर हँ सर कोनो बात नहि हम अपन हण्ड्रेड परसेन्ट देबै मेहनत खूब करबै अइसब मे हँ हँ ठीक छै धन्यवाद सर आहाँ ई बारेमे सोचलयै अइ लए हँ हँ सर कोनो चीजके दिक्कत नहि छै ठीक छै धन्यवाद

ठीक छै सर ठीक छै हम चलि जेबै ठीक छै हँ हँ ठीक छै ठीक छै